हमे हमे मुख भाषा हमर अथी ठेठी छियै हमे मैथिली कमे समे जानै छियै किया तऽ हमरा अरके अथी नहि छै अथी छै बेसी ठेठीये बोलल जाइ छै आओर हमरा अरके जहाँ रहै छियै वहां कमे आदिवासी सब रहै छै हमरा अरके एने आदिवासी सब अथी मैथिली भाषा सब नहि जानै छै हमे पूर्णियामे जे छै जादातर लोग सब अथी जादेतर लोग हिन्दियेमे बात करै छै मैथिलीमे बहुते कम करै छै साफे कम बात करै छै अथी यहाँ जे छै आओर हमरा अरके गाँव एने जे छै बेसी जे छै बेसी ठेठी आओर मैथिली इहे सब भाषामे बात करल जाइ छै आओर अते ओते भाषा मे नहि बात करै छै आओर हमरा अरके जे छै आदिवासी सब ई सब खाय छै अथी अथी जानवर तानवर कऽ खाए रहल छै और आओर यहाँ जे छै हमरा अरके आदिवासी सब अथी कीड़ा मकोड़ा अथी जानवर तानवर अथी कौवा तौवा कऽ मारिकऽ खाय जाइ छै आओर आओर पूर्णियामे जे छै बेसी सँ बेसी लोक खाली हिन्दिये बोलै छै मैथिली कमे सब बोलै छै आओर ठेठी मैथिली इहे सब एतऽ कम कम बोलै छै जादातर हिन्दिये बोलै छै